हाँ अच्छी हूँ मैडम

तबियत ठीक है पर रात भर बहुत परेशान रही मैं मेरे पेट में दर्द हो रहा था हाँ मेरे यहाँ दर्द है मैडम ये मेरे उल्टे हाथ की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द था

जी मैडम हाँ मेरे यहाँ दर्द है हाँ अब तो कम हो गया पर पूरी रात बहुत ज़्यादा हुआ रात को जो मैडम ड्यूटी पर थीं वो मुझे दे कर गई थीं तो उससे मुझे थोड़ा आराम लगा फिर नहीं लगा सुबह मैंने चाय बिस्किट ले लिए थे उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया मुझे मना कर दिया कि कुछ खाना मत अच्छा मैडम मैं बता दूँगी आप मेरे लगा दीजिए टीका पर इससे दर्द तो ज़्यादा नहीं होगा ना आपने पहले जो लगाया था वो मेरे बहुत दर्द हुआ था ये वाला दर्द तो नहीं करेगा

ठीक है मैडम मेरे तो आप है न ये टीके ही लगा दो बोतल मत चढ़ाओ वो उसमें मैं बहुत भई परेशान हो जाती हूँ हाँ हाँ मैडम है ना मेरी मम्मी बैठी है ना सामने

ठीक है मैडम मैं है ना सब खा लूँगी आपने जो दवा दी है उस दवा को मैं ले लेती हूँ

हाँ लो मैम अच्छा मैम ठीक है मैम ठीक है मैडम ठीक है मैडम आपकी ये है न ये बाई झाड़ू वाली अच्छे से सफ़ाई करके नहीं गई हैं इसको एक बार बोलना कि ये अच्छे से साफ़ कर जाएं नहीं नहीं मैम वैसे कोई दिक्कत नहीं है ये नहीं नहीं नहीं नहीं हो रहा बाथरूम वगैरह जाने में मुझे दिक्कत नहीं हो रही सही आ रहा है मैडम मैंने पानी है न आज मैंने कम पिया है मुझे प्यास नहीं लगी थी पेट में बहुत जैसे ही कुछ खाती हूँ तो दर्द होने लग जाता है कुछ पीती हूँ तो दर्द होने लग जाता है इसलिए फिर मैंने नहीं पिया अच्छा ठीक है ठीक है अब मैं अब पी लूँगी अच्छा मैडम मैं बुला लूँगी है ना ठीक है ठीक है